नमस्ते डॉक्टर साहब अच्छा हाँ बोलिए मेरी तबीयत ख़राब है

यही सब शरीर बुढ़ाई का समय है शरीर ढीला रहता है अपच वग़ैरह की शिकायत है जी जी घुटनों में दर्द रहता है नहीं परहेज़ करते हैं वैसे हम लोगों का एरिया चावल का एरिया चावल थोड़ा खाते हैं

अच्छा सिर में दर्द रहता है पूरी बाडी में भी जलन और दर्द रहता है हाँ

नहीं खाते हैं सब्ज़ी आप कब अपने मेडिकल पर बैठते हैं ठीक है आप मेडिकल पर कब बैठते हैं क्या समय हम चार्ज फीस क्या लगती है कितने बजे तक आउँ मैं आप से मिलने ठीक ठीक है नमस्ते